हेलो आप महाकाल रेस्टोरेन्ट से उसके मैनेजर बोल रहे हैं क्या मुझे अपना खाना ऑर्डर करना है जो कि मुझे मेरा नाम जो है बबली सेदीवाल है मैं गौड़े कॉलोनी में जो मेन लाइन जो होती है उसी में रूम मकान नम्बर जो है छः सौ पंद्रह है हितपुर में मुझे यह जो है रेस्ट्रौं का जो ऑर्डर है मेरा इसी को डिलेवर कर दीजिए और जो मेरा ऑर्डर जो है दाल बाटी चूरमा और चावल और क्या और लड्डू हैं जो कि आप क्या मुझे ऑर्डर कर देंगे जल्दी से जल्दी रिसिव क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है